असांजे सिंधी समाज में लेडिज़ खे मतलबु औरुतुनि खे केतिरो ई केतिरो ई तकलीफ़ सहिणी पवंदी आहे उन्हनि खे एतिरो पढ़ाई करण जो हक़ु कोन्ह मिलंदो आहे ऐं अगरि हू पढ़ी लिखी पार पवंदियूं आहिनि त बि उन्हनि खे नौकिरी करण जो हक़ु कोन्ह मिलंदो आहे पर जीअं जीअं माण्हू चेंज थी रहियो आहे तीअं तीअं औरुतुनि खे ॿाहिरि वञण जी इज़ाज़त मिली रही आहे ऐं हूअ पंहिंजी पढ़ाई मुकिमल करे पंहिंजे पेरनि ते बीहु ऐं कमाए सघनि थियूं हुनजे अलावा हूअ पंहिंजे घर खे बि ॾिसी सघनि थियूं ऐं हुन ऐं ॾींहों ॾीहुं उन्हनि खे पंहिंजे परिवार कुटुंब मां बि ॾाढो उत्साह मिली रहियो आहे